السّلام علیکم ورحمتہ اللّہ وبرکاتہ جی ہاں گرمیوں میں آرام دہ تفریح کا بندوبست کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر کے پچھواڑے میں ایک سویمنگ پول بنایا جائے تاکہ اہل خانہ اور بچے گھر پر ہی تیراکی سے لطف اندوز ہو سکے جی ہاں مجھے درج ذیل باتوں پر غور کرنا کرنا ہوگا پول کا سائز اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے پول کہاں بنایا جائے گا جگہ کا انتخاب پول بنانے کے لیے مقامی حکومت یا مونسپل ادارے سے اجازت درکار ہوگی یا نہیں پانی کہاں سے آنے کا اوركیسے بھرا جائے گا پانی کے خرچ کا اندازہ کیا ہوگا پانی کے نکاس کا بندوبست کیسے ہوگا جی ہاں میں مقامی واٹر سپلائی اتھارٹی سے رابطہ کروں گا تاکہ پانی کے نئے کنیکشن یا اضافی پانی کے استعمال کی اجازت لی جا سکے میں انہیں تمام ضروری تفصیلات فراہم کروں گا جیسے کہ پول کا مکمل سائز روزانہ یا ہفتہ و پانی کی کھیت پول کتنی بار بھرا جائے گا پانی زخیرہ کرنے کا بندوبست ہے یا نہیں جی ہاں بعض علاقوں میں پول بنانے سے پہلے ب قاعدہ اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے خصوصاً اگر وہ علاقہ پانی کی قلتیں اور مخصوص قوانین والے زون میں آتا ہوں میں مقامی بلدیاتی ادارے سے اجازت نامہ حاصل کروں گا تاکہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو شکریہ السّلام علیکم رحمتہ اللّہ وبرکاتہ